کھیل لوگوں کے جسمانی اور ذہنی تندرستی میں بہت طریقوں کا رول ادا کرتا ہے اس کے لیے کھیل کا ہونا ہماری زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہیں اس کے لیے ہم لوگ نئے نئے کھیل کے بارے میں بہت ساری چیزیں ایجاد کرتے ہیں نئے نئے کھیل کو ترجیح کر دیتے ہیں جس سے ہم لوگ جسمانی اور ذہنی تندرستی کے لیے نئے نئے کھیل کھیلا کریں اور اس کے لیے اور اس کے علاوہ کھیل ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمارا ذہن تندرست اور تناؤ رہتا ہے ہم لوگوں کو چاہیے جسمانی ورزش کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کھیلا کریں تاکہ ہم لوگ ذہنی اور صحت مند رہ سکیں اگر ہم لوگوں کو ذہنی اور طور پر صحت مند نہیں رہیں گے تو ہم لوگوں کو ذہنی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں یا پھر ہم لوگ کی تندرستی بیماری میں بدل سکتی ہے جس کا خیال ہم لوگوں کو کرنا چاہیے اس کے علاوہ ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو وہ کھیل کھیلنا چاہیے جو ہماری تربیت کے لیے ہوں نہ کہ صرف وقت گزاری کے لیے اس لیے ہم لوگوں کو اس طرح کے کھیل کھیلنا چاہیے کہ جو ہماری تندرستی برقرار رکھیں اس لیے ہم لوگوں کو یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ لوگ کون کون سے کھیل کھیل رہے ہیں اور کس کھیل سے ہمارے جسمانی اور ذہنی تندرستی برقرار رہ سکے گی